चोॾहं दिसंम्बर उणिवीह सौ अठासीं टीह जनवरी ॿ हज़ार टेवीह नव जनवरी ॿ हज़ार अठ तेरहं जनवरी ॿ हज़ार हिकु सोरहं जनवरी ॿ हज़ार चारि